कभी कभी जे छै हम मनोरञ्जन आर टी वी आर पर देखय छियै जेना कोई प्रोग्राम चलय छै जेना अभी सभसँ बढ़िया अभिजीतके मानय छी जेना अभिजीतके गाना अगर कोई भी चलय छै तऽ हम जरुर ओकर जे छैप्रोग्राम या शो देखय छी ओकरा शो देखयसँ यही होइ छै कि जेना ओ गाबय कोशिश हमर यही रहय छै कि पहिलेसँ कुछ अच्छा गाबी जेना ओ गाबय छै जेना ओकरा लोग चाहय छै ओनाहि हमरो चाहय एहिसँ की होइ छै कि ओकर शो देखय छियै शो देखलहुँ तऽ साथ साथमे हमहुँ गाबय लगलहुँ हमे जब गाबलुँ तऽ हमरा लागल कि चलु पहिलेसँ तऽ कुछ अच्छा छै अभिजीत भए गेलय कुमार शानु भए गेल ई सभके जे छै से शो हम खुब देखय छी एकरा से यही एगो फायदा मिलय छै कि पहिले जेना बेसुरा कनी सुर जे छै ओतेए बढिआँ नहि रहय ओहि हिसाबसँ चाहय छी सुर मिलय जेना गाबय छै ओना गाना हमहुँ गाबिए ताकि हमरो कोई मतलब कोई आदमी सुनबो करय तऽ कहय हँ बढ़िआँसँ गाबय छै ओहिके खातिर हम जे छै प्रोग्राम अर देखय छी